अभी तकके हमर पढ़ाईके हिसाबसँ हम किताब हमर हम सुपौलसँ जादा खरीदय छी ओतएसँ हमर अधिकतर किताब खरीदकऽ आनल जाइत अछि जाहिमे कखनहुँ काल हम आनय छी कभी माँ आनि दयए तऽ आ सेकेण्ड हैण्ड अगर किताबक बात हम करी तऽ ओकर स्टोर तऽ ओना नहि मिलय छै मुदा पढ़ाईके हिसाबसँ कोनो कोनो बच्चा जेकि हमरासँ पैघ क्लासमे अछि तऽ हुनकासँ हमरा प्राप्त भेलए बिना कोनो मूल्यके आधार पर आ हमरा घरके पासमे अगर बात कयल जाए कि सेकेण्ड हैण्ड बुकके स्टोर तऽ ओ नहिए आ गाँव छोटा होयके कारण घरकेँ पास फर्स्टो हैण्ड बुकके मतलब बुकके दोकान नहिए दूरए कनि सुपौल जाइ पड़ैए लेकिन मिल जाइए पर्याप्त समयके हिसाबसँ सामान घरमे आबि जाइए कोनो भी किताबक कमी नहि होइए आओर ओतएसँ हमर अधिकतर किताब किनल जाइए जाहिसँ हम अध्ययन करय छी अभी तक